پی ایم پوشن اسکیم بچوں کو اسکول میں دوپہر کا مفت اور متوازن کھانا فراہم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے شروع کی گئی ہے اس کا مقصد بچوں کو صحت بہتر بنانا ان کی غذائی ضروریات پوری کرنا اور اسکول میں ان کی حاضری اور تعلیمی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے یہ اسکیم خاص طور پر سرکاری اور امدادی اسکولوں میں نافذ کی گئی ہے تاکہ غریب اور پسماندہ طبقے کے بچے بھی اچھی غذا حاصل کر سکیں